पूर्णियामे परिवहनके बहुत कमी है यहाँ रेलके सुविधा भी उतना अच्छा ने है बसके सुविधा भी अच्छा ने है यहाँपे एयरपोर्ट भी ने है यहाँपे टूरिस्टके लिए बहुत दिक्कत हो जाए हइ रातिके टाइममे तो बहुत कम ही परिवहन मिलए हइ रास्तामे एकरासँ आदमी सबके बहुत दिक्कत होइ छै बाहरमे आबै जाबैमे बहुत दिक्कत होइ छै आओर कही दूर जाएके रहै छै तऽ बहुत वेट करएला पड़ए है या फिर आसपासके ईलाका से जाके परिवहन करल जाए है तब कही जाएल जाए है नहि तऽ यहाँपे परिवहनके बहुत दिक्कत है यहाँपे रेल रेलवेमे भी बहुत दिक्कत है रेल रेल विभाग भी उतना ठीक ठाक नहि है यहाँपे यहाँपे एयरपोर्टके कमी है एयरपोर्ट अभीतक बनलै ह न आओर बसके सुविधा तऽ बहुत कम ही है यहाँपे रातिके टाइममे बाहर निकलल जाए है तऽ अपन गाड़ी ही लेके जाएल जाए है ने तऽ बहुत दिक्कत हो जाए है